सभसँ पहिने दुर्गा पूजा होइए सभसँ पहिने काली अथि जन्माष्टमी होइए जन्माष्टमीमे सभ अपन व्यवस्था करैए काली पूजाके अथि जन्माष्टमीके सभ दोकानदौरी लगबैए दूगो पाइके इनकम करय लेल कमाइए कमाइ लेल सभ मेला ठेला लगबैए सभ अपन अपन कमाइ ठाढ़ करैए ताहिके बाद दुर्गा पूजा अबैत छै तऽ दुर्गा पूजामे सभ एनाहिते लोक मेला ठेला दसो दिनके मेला होइत छै ओहिमे खूब कमाइ होइत छै सभ बढ़िआँसँ अपन मस्त भऽ कऽ कमाइए नाच तमाशा देखैए सभ एतेक सभ दिनसँ होइए दसो दिन व्रत करैए माताजीके आ कतेक अपन खाइत पियैत ऐश करैए कतेक दुर्गा पूजामे मस्ती मनबैए कतेकमे की करैए ताहिके बादसँ अबैत छै फेर दुर्गा चैती दुर्गा अबैत छै चैती दुर्गामे खूब धूमधामसँ होइत छै काली पूजा होइत छै काली पूजामे दीपावलीमे शुभकामना मनबैए सभ शुभ लाभ मनबैए सभ दोकानदौरी करैए सभ कमाइए पाइ कमाइए ढेर कमा कऽ ढेर करैए जकरा दोकानदौरी व्यवस्था करैए से सेसभ जकरा नहि अछि से मूँह ताकि कऽ रहैए सभ बढ़ियाँसँ सभ अपन अपन अथिमे लागल रहैए दुख दुनिआँमे से हमरा की होयत नहि होयत सभ काली पूजा अथि दुर्गा पूजा होयत छठि होयत जन्माष्टमी होयत चौड़चन होयत सभ पाबनि तिहार से सभ शुभकामना मनबैत रहैए अपने आप सभ कमा कऽ जकरा जे जाहिमे छै से कमाइए खटाइए खूब मस्तीमे रहैए खूब बढ़िआँसँ सभ कमा खटा कऽ बढ़िआँ रहैए